आंनि देरसिन गोहोआनो जाबाय बयखौबो खौसे खालामनानै लाखिनाय सानसेखालि जोंनि फरायसालियाव जोंनि लोगो माखासेनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन बेयाव आंनि लोगोफोरा गोबां एना एनि जादोंमोन बेयाव आङो आंनि लोगोफोरखौ मोजां खोथा बुंनानै एबा